जोंनि गामि ओनसोलाव जायगानि आबादारि उदग'खौ सुंथानो थाखाय फालांगिरिफोर फसंनायनि सोमोन्दै गो बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलफोराव गोबांआनो फालांगिरि एबा फालांगि मावनायनि गोसो गैया जायनि जाउनाव जोङो रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोनो गोनां जायो दा जिउवाव थांनानै थानोब्ला गामि ओनसोलफोरनि माखासे लाइमानफोरा माखासे सुबुंफोरा फालांगिरि मावनायनि थांखि लानांगौ आरो आबादारि आबादारि आरो हाथाइ दखानफोर होनायनि माबा मोनसे फालांगि मावनायनि थि मोनसे थि थांखि लानांगौ गामि ओनसोलाव जायगानि आबादारिफोरा आबाद मावनानैल' जिउ खुंनो मोजां मोनोब्लाबो बेनि माखासे रां खान्थियारि आरजिनायनि गुबै थांखिसिम सौहैनो हाया जायनि फलाव बिथांमोनहा जिउवाव जाफुंसार गावखौनो सासे आबादारि महरै सिनायथि होनो हाया दा गामि ओनसोलफोरनि माखासे आबादारिफोरा गावनि आबादफोरखौ मोनसे मोजां जौगासारनाय आबादारि महरै सिनायथि होनोब्ला माखासे दोरोङारि आदबफोरजों आबाद मावनो नांगौ आरो मोनसे मोनसे आबादल'जों जाया गुबुन गुबुन थाखोनि आबाद मावनानै गुबुन गुबुन नियम निथिफोरखौ फालिनानै इउनिथि जानानै साब्रै साथाम बा दसजन बेफोर बायदिनि गेजेराव मोनसे ग्रुबफोर दानानै गुबुन हादरफोराव एबा गुबुन खान्थ्रिफोराव नोंनि दिहुन्थाइ मुवा बेसाद नोंनि दिहुन्थाइ मुवा फसलफोरखौ साफ्लाय खालामनो हानाय एबा दैथाइ हरनो हानाय मोनसे नोङो फरिबेस्ट लाबोनो हानांगौ दा बैफोरबायदि फरिबेस्टखौ लाबोनोब्ला नोङो हारसिंजों जाया जाय खामानिखौ नोङो गामि ओनसोलाव आबाद मावनानै हारसिंजों जाया बे खामानिखौ नोङो माखासे आबाद बिथिङाव गोरों बिथांमोनखौ लानानै नोङो साजेसन लानानै नोङो गुबुन हादोराव एबा गुबुन खान्थ्रियाव साफ्लाय खालाम हरनो हानायनि सुबिदाफोरखौ खालाम थारनांगौ दा जिब जुनार फिनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे आबादारिनि हाबा आरो दखान गला होनायाबो मोनसे रां खामायनाय एबा आरजिनायनि मोनसे हाबा दा आबाद मावनायखौल' जोङो आबादारि होनना बुंबा जानाय नङा आरो जिब जुनार फिग्राखौल' जोङो आबादारि होनना बुंब्ला जानाय नङा माखासे आबादारिफोर दङ जाय बिथांमोनहा गावनि गामियावनो थानानै माखासे फिथाइ सामथाइ बिबार बागान बायदिसिना खालामनानै आबाद मावो दा बिथांमोनहा जौगासार जानो हायाखै थेवबो माखासे फलिसि एबा माखासे खान्थिफोर नियमफोर बाहायनानै बिथांमोनहा जौगासार जानो हायो दखान गला होनानै जिउ खुंनो हायो दा आबाद मावनानैल' जिउ खुंनो हायो बे नङा जिब जुनार फिनानै जिउ खुंनो हायो दखान गला होनानैल' जिउ खुंनो हायो बे नङा दा आबादारि फसंनायनि सोमोन्दै होननानै नोंथाङा बुंगोन होन्नानै बुङोब्ला आबादारिफोरखौ जोङो आबाद बिथिंखौल' गामि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा गुबै खामानि होन्नानै सान्नानै लायो नाथाइ जाफुंसारनायखौ जों नुवा दा गामि ओनसोलफोराव आबादारि फसंनांगौब्ला जोङो माखासे गोरों लाइमोनफ्राबो सिगां बोनांगोन आरो माखासे गोरों सेनियर जाय बिथांमोनहा एक्सफार्द बिथांमोनहाबो माखासे लाइमानखौ लाइमोन फोरखौ लानानै फालांगिरि बिथिंआव जौगाहोनो थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावथारनांगौ दं होन्नानै आं सोनो दा जोंनि बे भारत हादोराव माखासे साख्रि बाख्रि फोरखौल' आसा थिनानै जाया दा माखासे फालांगिफोर दङ जाय फालांगि मावनानै नोङो सर्द थाइमाव एबा गुसुं समावनो नोङो जाफुंसार सासे फालांगिरि महरै गावखौनो सिनायथि होनो हायो आरो नोंनि जिउ खुंनायाव सासे गिदिर फालांगिरि महरै नोङो गावखौनो सासे जाफुंसार फालांगिरि महरै नोङो सिनायथि होनो हागोन आरो नोंनि जिउ खुंनायाव नोंखौ बे फालांगियानो ओरैबादि मदद खालामगोन